हँ मयूर होइ छै सुगा होइ छै बाध बोनमे एकटा बोगुला रहै छै मतलब खेत आरमे चरै छै सब चीज बीछ बीछ कऽ खाय छै बहुत बड़का बोगुला रहै छै बुलै छै लड़ै छै चरै छै बेङ्ग हे ई हे ओ काँकोड़ सब चीज खाय छै बुलै छै तऽ ओ डरो लागै छै मयूर भी बहुत फैलै छै तऽ देखैमे अच्छा लागै छै बुल्लै छै लड़ै छै पक्षी खाय छै पड़बा भी होइ छै सूगा भी होइ छै पड़बा घर बनाबै छै ओकर घर बनए दै छै ओ अण्डा भी दै छै पड़बा पालै छै बच्चा होइ छै पड़बाके काटिके भी खाता है पड़बा के मासु खाय छै पड़बाके खोप बनाबै छै ओकरा अहरा भी खियाबै छै सिंघड़ा दै छै तऽ मोन होइ छै तऽ ककरो काटि कऽ खैयो जाइ छै नहि होइ छै तऽ राखल रहै छै बेचबो करै छै बिकबो करै छै बाध आर चरी करै लए जाइ छै दाना दै छै अहरा खियाबै छै घरो अङ्गनामे बुलै छै तैयो फेक दै छै बीछ बीछ कऽ खाइते रहै छै मैना होइ छै काँकोड़ भी होइ छै मछली होइ छै नोनियाँ ओहो खाय छै बड़का डोका भी होइ छै ओहो डोको सब खाइ जाइ छै गरुर कत्तौ डुकुर रहै छै खेत आरमे बुलै छै बीछ बीछके खाइते रहै छै गरुर बड़का देखै छै तऽ डरो लागि जाइ छै मयूर अच्छा लागै छै खीरै छै मयूरके सब चीज आइये ने बड़का रहै छै यऽ गरुर तऽ ओकर देख कऽ भागै छै बाड़ीमे चरै छै खेती आरमे बुलै छै उड़ै छै पैंक फलकाबै छै देख कऽ डर लागि जाइ छै कतना गोरा देखै छै कतना गोरा डर लागि जाइ छै धान तान देखैलए जाइ छै ओहिमे देखै छै तऽ डरो लागि जाइ छै गरुरे रहै छै बड़का मयूर रहै छै तऽ मयूर कतहो गिरियो जाइ छै पैंख फलकाबै छै ओकरा लोग देखै छै देखते देखते मैना आरू गरुरके मैना कौआ सूगा सुगोके घर रहै छै सुगाके देखै छै पोसबो करै छै सुगा भी अच्छा मनुष्य होइ छै सूगाके लोक पोसै छै पड़बा होइ छै तऽ पड़बोके पोसै छै मयूर फलकाबै छै ओ बुलै छै धान तान आरमे गरुर बहुत दूर दूर जाइ छै उपरमे उड़ै छै गरुर सुगाके पोसै छै सुगा अच्छा लागै छै देखैमे मैना मैना आरो अङ्गनो आरमे चरै छै उड़बो करै छै जूट बान्हि कऽ पौड़की भी होइ छै पौड़की मैना कौआ उड़ै छै तऽ बहुत पक्षी भी उड़ै छै पक्षी देखैमे अच्छा लागै छै सुगो देखैमे अच्छा लागै छै उड़ै छै कलर भी ओकर देखैमे अच्छा लागै छै सुगाक पोसै छै पिंजड़ोमे राखै छै सुगा देखैमे बहुत अच्छा लागै छै सुगा कागा रहै छै कौआ ओहो उड़ै छै जूट बान्हि कऽ बड़का नदी जाइ छै चिड़ै छोटका छोटका चिड़ै रहै छै देखैमे अच्छा लागै छै ओहो कागा भी रहै छै